आं दिनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटेलनि सोमोन्दै आङो आंनि गोसोजों आङो फंनैसो बुंनाय जानोसै दोनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटेला खुंबोयै खुंबोयै आजि पन्सास बोसोरखौ बारबाय रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हस्पिटेल बे हस्पिटेलाव दिनैसिम दिनैसिम दासिम जेबो रावबो जेबो अजद होनो हायाखै जे क'क्राझार हस्पिटेल आ ओरैबादि गाज्रि ओरैबादि मोजां नङा बे बादि सोरबायाबो बुंनो हायाखै सोरबाया बुंदोंबा बे आंनि थाखाय बे आं बेखौ आजावनो नाजानाय नङा मानोना क'क्राझाराव सिभिल हस्पिटेलाव गोदोनिफ्रायनो जेनाखि सोलिबोदों सोलिबोनाय बादियैनो दा दोनैसिम दासिमाव जेबो आं उसुबिदाखौ नुवाखै जेरै आङो आंनि हिनजावखौनो आङो बेहाय फाहामनानै फैदों बेहाय आंनि गथ'खौबो आं फाहामदों फ्राय गुबुन मानसिफ्राबो गावनि गाबागावनि फेमिलिफोरखौ बाहायनो फोथांनानै गाहामै गाहाम थाथोंखौ बयबो आजा आरज गाबगोन आं बे खिनिखौ बुङो आरो दोनै माखासे समाव एसे एनै माबा जादोंमोन जेर'खम नोङो क'क्राझार आव आर एन बि सिभिल हस्पिटेलनि जेनिखि माल बुस्थु बाहायनाय बेखौ गोदानै फैनाय बै केनसार हस्पिटेल बे हस्पिटेलाव बाहाय मानि साबमिथ खालामनो नागिरदोंमोन दा बिखौ पाब्लिकफ्रा अजद खालामनायाव आंबो मदद दङ जाहाते मानि दिपार्टमेन्तआ आलदाखाबा दोनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटेला सिभिल हस्पिटेलनि जिनिसखौ बाहायनांगौ आरो केनसार हस्पिटेला केनसार हस्पिटेलनि जिनिस फोरखौ बाहायनांगौ आरो आलादा आलादा दिपार्टमेन्तखा दा बे खिनिखौ आङो जेब्लाबो हास्थायगोन आंनि साइद निफ्राय आरो जाहाते माने बिनिया बेनाव बिनिया बेनाव दक्टरा थांलाय फैलाय जानो हागौ नाथाय माल माथाफ्रा थांलाय फैलाय जानो मोना आं बेखौ हास्थायदों आरो आरोथ' मा बुंबावनो आङो क'क्राझाराव नि बेनि साब चेन्टारफोर दं गोबांनि साब चेन्टार आ जेर'खम दतमा दं बिसमुरि दं बङाइगाव खौथ' बाद होदो बङाइगावा आलदा दिसट्रिक गोलैबाय जोंनि गसाइगाव दोनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटेला दिनै गसाइगाव सिम कभार खालामो दोनैसिम जेबो आं फारसेनिफ्राय आं जेबो उसुबिदाखौ नुवाखै आरो जाहाते मानि फैगौ समसिम बिदिनो मोजाङै मोजां सलिलांगोन आं बेखौ जेब्लाबो आंनिफ्राय आसा फारिबाय थागोन आरो जाहाते मानि सोरबाया माबा मोनसे असान्थि स्रिस्थि खालामनो नागिरोबा हस्पिटेलनि सोमोन्दै बेखौ बयबो जाथि हारि माहारि जाहाते मानि बेखौ बयबो हेंथा होलायो सिभिल हस्पिटेलआ सिभिल हस्पिटेलैनो थागोन थाथों आं बिखौ आंनि साइद निफ्राय आङो जेब्लाबो हास्थायबाय थागोन आरो बेखौनो आं बुंनानै दोन्थनाय जाबाय